हलो मां सुनील थो ॻाल्हायां तव्हां उर्वषी होटल मां था ॻाल्हायो मां तव्हां खे रोटीअ जो ऑडर ॾिनो हुयो दाल चांवर पटाटा तरियल फुलको भाॼी ऐं तव्हां खे सलाद लाइ बि चयो हुयो इन खां पोइ मां कुझु भुलिजी वियो आहियां ऑडर जेको तव्हां खे ॾियण थो चाहियां अलॻि सां पंज नान रोटियूं पंज फुलका बि उन खां पोइ भाॼियूं तव्हां जो पनीर जी मोकिलजो उन खां पोइ मीठे जो बि ऑडर अथव जेको मां भुलिजी वियो आहियां मीठे में रसगुल्ला मोकिले छॾिजो उन खां पोइ तव्हां जो जेको माण्हू ईंदो इन जा पूरा पैसा बि ॿुधाए छॾिजो त मां तव्हां खे माण्हूअ खे उहे पूरा पैसा ॾेई छॾींदुमि